साईं जीअं त कल्ह मां तव्हांजे ऐप मां छह गिलास घुराया हुआ तंहिंमां ॿ गिलास मुंहिंजा टुटल निकिता आहिनि ऐं हुन ॿिनि गिलासनि सां गॾु गॾु मुंहिंजी जूं पेकेजिंग आई हुई छ्ह गिलासनि जी उहो बि सॼी ख़राबु निकिती आहे त मूंखे हीअं लगे थो जो डिलिवरी वारो हुओ हुनजे हथां पेकेज किरी पियो आहे तंहिंजे करे मुंहिंजो ॿ गिलास टुटल निकिता आहिनि हुनजे करे मां रिटर्न रिकवेस्ट विधी आहे हूअ न त अञां अप्रूव थी आहे न अॻियां वधी आहे मूंखे या त हुन ॿिनि गिलासनि जी रिप्लेसमेंट खपे या त मूंखे रिफंड खपे छोकी मां जो मुंहिंजा पेसा सीड़यलु पिया आहिनि तंहिंजे करे मां न ॿिया गिलास थो घुराये सघां न हिननि जो कुझु थी थो सघे तव्हां सां वेनिती आहे तव्हां जल्दी खां जल्दी कोई कदमु खणी मुंहिंजी हीअ तकलीफ़ दूर कयो